बिफां गायनायाव हा बाहायनायाथ' गोरान आरो गिसिल'सो जागोन बा बे आं बाहायनाय हाया बेयो एसे सिदोब दोब एसे बालासिया रोखोमनि जागोन बिफांफोरनि थाखाय जों बिदि ओरैनो बाजाराव मोननाय बा मेडिसिनारि बेफोरबादि हासार जों होनाय जाया मानोना जोंहा बे हासारखौ होयोब्ला जोंहा हायाबो एसे गाज्रि गाज्रि जालाङो मानो होनबा नों बबेबा समाव माबा मोनसे बिफां गोदान गायनो गोनांब्लाबो जों हासारनि अनगायै जों बिफांखौ थिखांनो हानाय जाया आरो जों बेनि थाखाय जों बेबायदि बाजारनिफ्राय मोननाय जों हासारखौ बाहायनाय जाया दा जों बिफांखौ गुबैयै गायो जों हा गोदान खोनानै जों बिफांखौ गायबाय गायनानै बे हाजों जों गोबोर हासारखौनो जोङो मिलायनानै जों बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो दा बिफांखौ गायनानै जों नांगौ समाव दै होबाय बा हासार नांगौ जानाय समाव जों हासारखौ होफिनबाय थिक बेफोरबायदिनो ओजों फिथाइ थाइनाया लासै जों मोजाङै मोजां जों जोथोनै लाखिनानै जों बेबायदि गोबोर हासारजोंनो जों गोबां आबाद मावबोबाय जों गयनिफ्रायबो बुंजायो आरो जों बिबार गायोब्लाबो जों बांसिनै बेबायदि बाजारनि हासारखौ लाबोआलासिनो गोबोर हासारजोंनो जों बाहायनानै जों बेखौ हाजों मिलायलायनानै बेयाव जों मैगं आरो बेफोरबायदि आबादफोरखौ बा बिफां गायनाय खामानिखौ जोङो मावनाय जायो जोंनि गुबैयै जोंनि बे बांसिनानो बेखिनि जायगायाव बा बेखिनि ओनसोलआव जों मोसौखौनो फिसिखायो नालाय जों मोसौनिफ्राय बे गोबोरखौ ज'मा दोननानै दाबसे जायगायाव जों ज'मा दोननानै जोङो बेखौ मोजाङै फोरानो फोराननानै जों जि एसे सा सायाव राननाय बे रानना थानायखौ जोङो हाजों मिलायनानै बा मिक्स खालामनानै जोङो आरामसे दोननानै जों हायाव गारनानै होयो बेबायदियैनो जोङो गोबोर हासारजोंनो बाइहेरा हासारखौ होआलासिनो जों बेजोंनो आबादबो मावो जों बिफां लाइफां गायनायावबो जोंनो गोबोर हासारजोंनो जोङो बाहायो आरो दा जोंनि हासाराथ' बे गुबैयै जोंनिया गोबोर हासारानो जानानै थाबाय